हँ हलो हँ सब ठीक हँ परनाम कहै रहौँ कि हम बिहार अएलिए यऽ घुमैके लिए तऽ हमरा ई बतै सकै छिए कतए मतलब बढ़िआँ जगह छै घुमैके लिए

मिथिलामे कोन जगह छै हँ हँ हँ हँ पटनामे

ओ हँ हँ हँ हँ मिथिलाञ्चल बढ़िआँ जगह छै बिहारके प्रसिद्ध जिला छै यऽ तऽ

हँ हँ

हँ हँ हँ अँ एरिआ नहि बतै देबै जे कोन्ने कोन एस्टेशनसे जाइ ले पड़तै

हँ हँ हँ आओर पहिले बतबू ने जगह छै देखैके लेल बढ़िआँ पुराना जमानाके जे छै जेना ओतए देखतै तऽ बढ़िआँ लागतै ठीक ठीक छै बताउ ठीक